जय झूलेलाल पंज जनवरी ॿ हज़ार उणिवींह सत चोॾहं फेबरवरी ॿ हज़ार वीह तेरहं मार्च ॿ हज़ार एकवीह सोरहीं अप्रैल ॿ हज़ार ॿावीह टी मै ॿ हज़ार ॿावीह